ہلو کیا میں ٹراویل ایجنسی سے بات کر رہا ہوں ہاں سر آپ تو جانتے ہیں کہ آج دہلی میں گرمی کس قدر بڑھ چکی ہیں اس لیے ہم کل وادیِٔ کشمیر تشریف لائے تھے اور آپ کے ہوٹل میں رکے ہیں تو آپ نے ہمیں جس ڈرائیور کا نمبر دیا تھا ہم صبح سے اس کو کال پہ کال کر رہے ہیں لیکن وہ ہماری کال ریسیو نہیں کر رہا ہے ذرا آپ برائے مہربانی انہیں کال کر کے یہ انفارمیشن دیں کہ وہ ہمیں لینے آ رہے ہیں کہ نہیں اور میں اس ڈرائیور کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا طلب گار ہوں آپ سخت سے سخت کارروائی ان کے خلاف کیجیے اور اس غفلت شعاری کے بارے میں ان سے مطالبہ بھی کیجیے کہ آخر وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے اگر اس کو کوئی کام ہے یا کوئی مجبوری ہے تو وہ ہمیں سیدھے سیدھے بھی بتا سکتا ہے لیکن کال نہ اٹھا کر ہمارے دل کو بہت ٹھیس پہنچی ہے